हमरा सभसँ नीक हमर जे रेसिपी अछि हमरा इरहड़ बड पसिन्न अछि हमरासभक ओहिठाम ई एकटा युनिक रेसीपी छियै ओ उड़ीदकेँ बेसन उड़ीदसँ बनैत छै उड़ीदकेँ फुलाके पीसके फेर ओकरा उसीनके ओहिमे मसालासभ दऽ के उसीनके तखन ओकरा तरिके ओकर बाद ओकर तरकारी बनैत छै हमरासभ एहि द्वारे हमरा नीक लगैए जे ओहिमे तेल कम रहैत छै आ ओ स्वादिष्ट बड्ड होइत छै तेँ हमरा ओ बड पसिन्न अछि हमरे पसिन्न अछि हमर परिवारोकेँ पसिन्न छै ओ बनाके हम सभकेँ खुअबैत छी तऽ खूब प्रशंसो पबैत छी ताहि द्वारे हमरासभक एहिठाम इरहड़ एकटा युनीक रेसीपी अछि जे हमरासभकेँ आनठाम हम नहि ई चीज देखैत छियै तेँ हमरा अपनासभक एहिठामक इरहड़ बड पसिन्न अछि ओहिमे ओ भापपर पकबैत छै चाहे गरम पानिमे ओ उबालल जाइत छै उसनल जाइत छै ताहि द्वारे ओहिमे तेलक मात्रा बहुत कम रहैत छै एहि द्वारे ओकरा से सभकेँ पसिन्न पड़ैत छै हम बनबैत रहैत छी हरदम सभकेँ ओ बहुत पसिन्न छै तेँ हमरो बहुत नीक लगैत रहैये